گائے کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں گائے کا دودھ جو ہے وہ بہت مفید ہوتی ہے اور گائے کے دودھ کے متعلق یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس بچے کو یہ دودھ پلایا جاتا ہے اور اس دودھ گائے کے دودھ سے بچوں میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور گائے جو ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے لیے پوجنیے ہے وہ وہ ان کے ان کے عقیدے کے مطابق جو ابھی ہمارے ہندو بھائی ہیں ابھی کے وقت میں حالانکہ ان کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ہمارے ملک کے اندر میں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کا اپنا آستھا ہے ان کا عقیدہ ہے اور گائے کا جو دودھ ہے اس دودھ کو بڑھانے کے لیے اور دودھ کی اس کے اندر بہتری لانے کے لیے ابھی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دودھ زیادہ سے زیادہ ہے اس کے لیے وہ لوگ انجیکشن دوائی دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے جو قدرتی چیز ہے ہری گھاس وغیرہ ہے اس چیز کو کھلائیے تاکہ میری گائے جو ہے وہ گائے صحت مند بھی رہے اور دودھ زیادہ سے زیادہ دے سکے اور اس دودھ سے ہم سب فائدہ حاصل کر سکے اور گائے ہر ایک کو پالنا چاہیے اس لیے پالنا چاہیے کہ جب ہم گائے کو پالیں گے اس کی پرورش کریں گے تو اس کے دودھ سے خود کو فائدہ حاصل کریں گے اور اس کو اس دودھ کو بیچ کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس دودھ کو کھا کر کے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ابھی ہمارے یہاں دیکھیے الحمد للہ ہم لوگ گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں اور ہر مہینے جہاں سے دودھ لاتے ہیں اس کو ہر مہینے روپے دیتے ہیں اگر اسی چیز کو ہم خود پالیں گے کوشش کریں گے تو جو روپے ہمارے جا رہے ہیں پیسے ہمارے جا رہے ہیں وہ میرا روپے پیسے جو ہے بچ سکتا ہے تو گائے کو پالنا چاہیے اور ان شاء اللہ ہم لوگ کوشش کریں گے گائے کو زیادہ سے زیادہ پالیں اور قدتی چیز جو ہے ہرے بھرے گھاس وہ کھلائیں